हैलो आहो कविता बोल्ला दी केह् होआ अच्छा अच्छा कदूं ऐ धाम अच्छा अच्छा कोई निं ठीक ऐ कोई निं लागे अस चक्कर ठीक